जी बिल्कुल हमरा जे छै से पुराण खगोल शास्त्र और ज्योतिषके विषयमे हमरा बुझल अहि आओर निश्चित एहिपर एक पर एक जे छै से विद्वान भेल छथिन किछु तऽ हमर मैथिलीए विद्वान छलाह किछु जे छै से भारत देशक मुख्य विद्वान मुख्य धाराके विद्वान चाहे वाराणसीके होथि या किछु बाहर विदेशके सेहो जेना काल मार्क्स जे छलाह सेहो ज्योतिषके नीक विद्वान छलाह इम्हर जे छै से बहुत अहाँकेँ बहुत रास ताजिक नीलकण्ठी जे छै से अहाँकेँ बहुत प्रचलित पुस्तक अबैया जाहिमे बहुत रास हमरा सभकेँ ज्योतिष विषयकेँ सम्बन्धमे या मतलब ओहिपर जे छै से जानकारी भेटैया आब ज्योतिष विषयकेँ विषयमे जे चर्चा करै छी तऽ ज्योतिष निश्चित वएह चीज छियै जे जन्मसँ लऽ कऽ मृत्यु तक के जे छै से मनुष्यकेँ पुरा जे छै से ओकर भूत भविष्य वर्तमान ज्योतिष शास्त्र कहबाके जे छै से दायित्व रखैया एवं एहि पृथ्वी पर जे भी कोनो चीज चलि रहल छै चल अचल रुपमे जे भी कोनो पर्यावरणक बदलाव भऽ रहल छै चाहे वृष्टि वर्षा होइया पानि होइया कोनो भी चीज होए चाहे कतौ आगि लगतै कोनो भी चीजकेँ लेल ज्योतिष संस्कृतमे लिखल जाइ छै ज्योतिषकेँ चक्षु कहल गेलैया ज्योतिष नेत्रकेँ समान अहि आओर ज्योतिष ओ सामर्थ्य रखैया जे आगू पाछू भूत भविष्य सभटा देखैकेँ सामर्थ्य रखैया तैं हम कहब ज्योतिष अपना आपमे एकटा पूर्णीय ग्रन्थ अहि आओर निश्चित रूपसे एकर अध्ययन करबाकेँ चाही